पेड़ आओर पौधाके देखल गेल अछि जे अत्यधिक गरमी आओर अत्यधिक जाड़मे जे सुखि जाइत अछि तऽ ओकर देखभाल कोना करब ओकर देखभालके लेल बहुत एहन गाछ होइ छै जे ने अत्यधिक गरमिओ पड़लाके कारण जीवित रहि जाइ छै जकर कि जड़िके लम्बाइ बेसी होइ छै ओ तऽ गहराइ तकसँ जल प्राप्त कऽ लै छै लेकिन बहुत रास एहन गाछ होइ छै जकर कि जड़िके कम गहराइ तक जाइ छै ओकरा जल कोना प्राप्त हैत ओकर जिअत ओ कोना जिअत ओहिके लेल ओकरा समय समयपर पानिके आवश्यकता होइ छै तऽ गरमीमे ओकरा ओकर अनूकूल हिसाबसँ पानि देनाइ जरूरी छै तहिना जाड़मे देखल गेल अछि जे बहुत रास अत्यधिक ठण्डीके कारण मरि जाइ छै ठण्डीमे विभिन्न तरहके फन्गसके जे छै सेहो प्रभाव बढ़ि जाइ छै ओकर सुरक्षा कोना हैत तऽ ओहिके लेल जे छै से विभिन्न तरहके फन्गीनाशकके सेहो उपयोग कऽ सकै छी दोसर जाड़मे पानिके मात्रापर सेहो विशेष धिआन राखल जाइत अछि गरमीके महिनामे तऽ पानि स्वतः जे छै से तेज गरमके कारण जे छै से बेसिओ परलाके बाद जे छै से ओ सुखि जाइत अछि लेकिन जाड़मे तऽ धूपके प्रभाव कम होइत छै तऽ ओ कोना बचत एहिमे बेसी पानि देलापर ओकर ठण्डापन बेसी लागि जाइ छै तऽ गाछोके ठण्डी प्रभाव पड़ै छै जइसे ओ सुखि जाइ छै तऽ ताहि दुआरे जाड़मे पानिके कम कमके मात्रा लगातार हेबऽके चाही